हाँ जालियावाला में जैसे कि हम क्या बताएँ जैसे हम जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ के छोटे बड़े सब जानते हैं कि चंद्रशेखर के बारे में चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे हमारे आंदोलन के बारे में ऐसे व्यक्ति थे इतने हिम्मती थे कि उतना जितना ही हम प्रशंसा करें उनका उतना ही कम लगता है और बुजुर्ग बच्चे छोटे बड़े सब जानते हैं जितने भी आजकल के कोई ऐसा ही होगा कि जो न जानता हो लेकिन सब जानते हैं उनको उनका प्रशंसा किया जाएगा वह तो इतना निडर व्यक्ति थे जैसे कोई नायक जैसे इतने मतलब निडर नायक थे कि उनके ज़माने में क्या किया जाए उनके समय में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हमारे आंदोलन के बारे में वही था कि वह जालियावाला बाग का प्रशंसा सब कुछ जानते हैं प्रशंसा क्या उनको यह था कि अंग्रेजों के बीच घिरे थे फिर भी उन्होने हिम्मत नहीं हारते थे वह डरते नहीं थे किसी से और ओई जालियावाला बाग में एक उनको घेर लिया जा गया था और घेर कर ऐसा लगा था कि मतलब ओ लगा था कि वह घिर गए हैं लेकिन वह डर रहे हैं अंग्रेजों से लेकिन वह अंग्रेजों से डरते नहीं थे तो वहीं पर जालियावाला बाग में आज भी पंजाब के पास जालियावाला बाग है वहाँ पर एक किला है किला के पास जैसे जामुन का पेड़ है वहाँ पर और उनके पास गोलियाँ बारूद कम थे और उनके पास बंदूकें थीं लेकिन उसमें गोलियाँ कम थी तो कितने को मारते वो लोग मतलब काफ़ी संख्या में थे काफ़ी चारों तरफ से घेरे घिरे हुए थे कि मैं इन्हें मार डालूँगा मतलब कोई उनके खूफ़िया बता दिया था कि यहाँ पर चंद्रशेखर आने वाले हैं और आए भी थे इसलिए वह लोग घेर लिए थे और बोल रहे थे कि मतलब आप घिर चुके हैं एलाउंस कर रहे थे लेकिन वह ऐसा दिमाग बुद्धि लगाए अपना कि लेकिन अपना विवेक नहीं खोते थे वह घबराते नहीं थे कि मैं घबरा कर डर जाऊंगा इनके अपने अपने आपको उनके हवाले कर दूंगा लेकिन वह नहीं कर रहे थे वह ऐसा नहीं किया वह जामुन के पेड़ के पास वहाँ पर एक जामुन का पेड़ हैं वहाँ पर चढ़ गए और वह लोग उनको गोली बारूद से चलाते थे उधर तो और जामुन कैसे मारते थे तो उन्हें लगता था वह इतने डरपोक थे वह लोग इतना डर रहे थे उनसे डरते भी थे वह लोग इतना हिम्मती थे जा नहीं जानते थे कि वह जामुन से मारते थे तो लोग सोचते थे कि मुझे गोली लग गई दो चार जामुन से मारते थे तो एकाध दो के गोलियों से मारते थे लेकिन फिर भी वह अपना आपा नहीं खोते थे घबराते नहीं थे इतना घबराते नहीं थे और घबराने की क्या बात थी वहाँ पर वह तो इलाहाबाद में आकर आज़ाद पार्क में आकर जहाँ पर यहाँ पर अभी भी उनका देखते हैं सब लोग तो स्मरण करते हैं उनका आजाद पार्क में आजाद पार्क बना हुआ है वहाँ पर इलाहाबाद में आकर वह अपनी ही गोली से अपने को मारे मारे थे और जैसे हमारे यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं अपने इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं वहाँ यहाँ के ही हैं उनके बारे में ही कितना राजनीति है वह राजनीतिक थे राजनीतिक थे थे राजनीतिक राज के ही बच्चे भी जो पैदा होते हैं वह वह तो पढ़ना कम राजनीति के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते थे कि राजनीति यहाँ से ही पैदा हुई है हमारे भारत से हमारे यू पी से यहाँ से राजनीति के बारे में वो लोग जानते थे और करते हैं और राजनीति राजनीति ऐसा चीज़ है कि हर किसी को करना पड़ता है करना क्या पड़ता है कर करेंगे नहीं तो देश ही नहीं चलेगा औ इंद्रा गाँधी हैं यह तो आम बातें हैं सब लोग जानते हैं कि इंद्रा गाँधी तो विशेष ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इंद्रा गाँधी के बारे में भी जानती थी कि महिला थीं हमारे यहाँ कि ए वह महिला थीं वह भी राजनीति के बारे में ही राजनीति ही चलाती थीं राजनीति चलाती थीं करती थीं हर किसी के बारे में ज़्यादातर के वह जानती भी थीं कि कौन कैसा कैसे देश चलाया जाए कैसे किया जाए फिर भी जो बढ़िया होता है बुरा होता है अच्छा होता है हर किसी की प्रशंसा होती है अच्छा ही है तो अच्छा ही है बुराई है तो बुराई है सुभाष चंद्र बोस थे हमारे देश के नेता हैं उनको कौन नहीं जानता वह भी तो अपना नारा अमर करके हमारे देश से गए हैं कि मैं आप मुझे खून दो मैं तुम्हे आज़ादी दूंगा ए अंग्रेजों को और यह अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा वह लोग लेकिन ओ इनका उनका ही नारा ये अमर हो गया कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा लेकिन ओ यह नारा आज भी लोगों के किताबों में हम लोग किताबों में ही तो पढ़े हैं किताब में देखे तो नहीं हैं लेकिन सुने हैं किताबों में भी पढ़े हैं किताबे में पढ़ कर हम लोग जानते हैं और आने वाली भी पीढ़ी पढ़ रही है वह भी जानती है कि हाँ सुभाष चंद्र बोस कैसे थे हमारे यहाँ के अच्छे नेता थे और उनके बारे में ज़्यादा क्या बताएँ ज़्यादा जितना हमें पता था उतना हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही हमारे देश के नेता थे आज ऐसे ही हमारे देश की राजनीति है जिसको जिसके कल्चर में हम लोग जीते हैं करते हैं रहते भी हैं